समाचार उद्योग जैसे न्यूज रिपोर्टेर यह सब जो बताते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को मिल जुल कर रहना चाहिए कुछ इसमें हम लोगों को मतलब बहुत सारा चीज़ बताया जाता है जिससे कि लोगों पर अच्छा भी असर पड़ता है बुरा भी असर पड़ता है इसमें उनका स्वतंत्र रूप से मतलब अनु स्वतंत्र रूप से हक़ है कि क्या क्या बोल अब लोगों का लोगों के माइंड पर क्या असर करता है अब वहीं न जानेंगे क्योंकि कुछ लोग अपने अच्छे अच्छे तरीके से लेते है कुछ गलत तरीके से लेते है इसमें तो बहुत सारी चीज़ें बताया जाता है जैसे जैसे की साथ साथ रहना साथ साथ करना और भी बहुत चीज़ें बताया जाता है जैसे कि